میں نے فلپکارٹ سے لاسٹ ٹائم ایک ناول منگائی تھی جارج آرویل کی نائنٹین ایٹی فور تو پہلے تو فلپکارٹ کی ڈلیوری بہت اچھی تھی جلدی ڈلیوری ہو گئی چار پانچ دنوں میں میکس ٹو میکس چار پانچ دن لگے تھے ان کو ڈلیوری ڈلیوری دینے میں وہ ہو گیا تھا بہت جلدی اور اس کے علاوہ ناول جو تھی وہ بہت اچھی ہے جارج آرویل کی ناول وہ پوری طرح صرف ایک سینٹینس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے بگ بگ بردر از واچنگ یو تو اسی کے ارد گرد یہ ناول گھوم رہی ہے اور تو ڈلیوری بھی بہت اچھی رہی فلپکارٹ کی اور پروڈکٹ بھی اچھا رہا